हेल' आं गारि बारहा लाबोनाया मानो बिदि मानो मोजां नङा माने मोजां बिहेफ खालामाखै जे द्रायभारा गारिखौनो मोजां सालायथारा मोजां सालाया लामा गाज्रि आवबो लासै सालाया मोदोम सालायनाय गाखोनायानो मोदोम साला जोबबाय मा बायदि द्रायभार बेलाय मोजांबो सालाया माबो सालाया बेबायदि द्रायभारखौ मानो हरनांगौ एसे मोजांखौ हरनांगौना लामा गोजानाव फैनाय दा मोजां गारि सालायआबा दा माजो मा मायो लामाफ्राव बेबायदि द्रायभारजों एथथ' गोजान बोरै थांनो हानांगौ जाखो बेबायदिखौ आं मोजां मोना